हम जो है अपने जो मेहमान है उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं हम जो लोग हैं हमारे जो लोग हैं लोगों के लिए जो हम खाना बनाना पसंद भी करते हैं उनके लिए जो हमारे लोग हैं उनसे हम बहुत ही प्रेम पूर्वक उनके साथ व्यवहार करते हैं उनको अच्छे मान सम्मान के साथ में बिठाते हैं उनको मान सम्मान के साथ में उनकी ही पसंद का खाना बनाते हैं हम खाना बनाकर फिर उनको खिलाते हैं अच्छे से फिर उनको खिलाके फिर हम उनको जो है हमारे यहाँ पे जो जो भी काम होता है उनका वो हम पूरा करते हैं फिर हम उनको जो है हमारे यहाँ पे घूमाते हैं उनसे बातचीत करते हैं फिर हम उनसे जो है अपना हालचाल पूछ के फिर हम उनको उनके घर वापस विदा भी करते हैं तो हम उनको विदाई के रूप में कुछ पैसे भी देते हैं तो इस प्रकार से हम जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं और हम उनकी ही पसंद का उनकी बनाए अनुसार ही बताए अनुसार उनका उनको भोजन भी खिलाते हैं उनके लिए कपड़े भी देते हैं इस प्रकार से हम उनकी काफ़ी अच्छी सेवा भी करते हैं